प्राचीन भारतके जे राजा छलय ओहिमे सिकन्दर लोदी जे रहय ओकर नाम किछु जादे प्रसिद्ध रहय किआकि ओसभ देश पर आक्रमण कएके विजय प्राप्त कए लेलक रहय मध्यकालीन इतिहास जे रहय ओहिमे देश ढ़ेर सारा राजा प्रसिद्ध भेल जाहिमे अकबर किछु बेसी प्रसिद्ध भेलाह किआकि ओ बहुत सारा कार्यक्रम करला जेना मनसबदारी प्रथा चुनलथि जज़िया कर हटेलक हटा देलक ओ स्वभा स्वभावक भी बड़ नीक छलाह ओ हिन्दूके राजा जे छलाह हुनका सभकेँ प्रति हुनका सभकेँ प्रति ओ मुगल छलाह तबो ओ हिन्दुओ सभसँ बड़ नीकसँ बात करल छलाह तैं ओ बड़ प्रसिद्ध भेल हिनका सभकेँ बारेमे हम प्राचीन भारतके इतिहास रहय ओ छठा क्लासमे पढ़लु आओर मध्यकालीन भारतके इतिहास ओ हम सातवीं क्लासमे पढ़लु ई दुनु क्लासमे हम कनि कनि किछु कम पढ़लु मुदा जब हम बारहवीं क्लासमे एलहुँ तब हिनके सभकेँ बारेमे बड़ विस्तारमे पढ़लहुँ आ भारतीय इतिहास जेए मतलब ओहिमे हमरा सभ राजाके बारेमे जानय छी कना ओसभ युद्ध करला ईसभ जे विजयी ओसभ पढ़यमे हमरा बड्ड मन लागैत रहय